हँ सूर्यके रौशनीसँ जे छै से हमहूँसभ बहुत नीक लागल हुनकर उजाला देखलहुँ हुनकासँ एतेक प्रकाश मिलल लाल सुन्दर लागल हरा भरा पूरा नीक लागल एकदम जे छै से लाइट एकदम रहल प्रकाश रहल हुनकर इजोर भेलापर जे छै से आओर उत्साह होइ छै बहुत सुन्दर लगै छै मौसम खिलखिला उठै छै बुझलियै की नहि बाजार हाट लागल एकदम गर्मा रहल सभकिछु मौसम जे छै से बढ़िआँ रहल बुझलियै की नहि तऽ सूर्य सभके हमसभ इंतजारे करैत रहै छियनि जे सूर्य देवता उगथिन तऽ बढ़िआँ लगै छै सभटा मतलब एखुनका टाइममे ठंडामे तऽ आओर बढ़िआँ लगै छै आओर होइ छै जे आओर उगथि आओर बढ़िआँ जँका रहथि आओर गरमी होइ की बुझलियै आओर ओनाहू ई रहै छथि तऽ बहुत नीक लगैत रहै छै हमरासभकेँ की बुझलियै इजोत रहल अपन सभप्रकारके रहल गरमी रहल मौसम सही रहल बुझलियै की नहि इएहसभ रहल तऽ हँ सूर्य देवताके हमरसभके इएह रहै छै हँ तऽ इएहसभ छै जे हमसभ धूपके बहुत इंतजार करैत रहै छियै जे सूर्य उगथि हमरासभके रौदा प्रकाश मिलत एकदम प्रकाश रहैए सभ घर अङ्गना हर भरा सभ बहुत बढ़िआँ लगैत रहैए बुझलियै की नहि तऽ इएहसभ छै सूर्य सभके हमसभ बहुत अथी रहै छी हुनकर जे कलर देखलहुँ लाल रङ्ग एकदम येलो रङ्ग पीयर रङ्ग एकदम भव्य लगैत रहै छै ओ अगर उगि कऽ हुनकर दर्शन आँखि तरफ जे तकबै तऽ आँखि चौन्हिया जाइए एतेक हुनकामे प्रकाश रहैत छै एतेक पावर हिट रहै छै बुझलियै की नहि लेकिन नीक लगैए हमरासभके बुझलियै जे शरीरपर अगर भेल तऽ ओहिसँ बहुत बहुत अथिओ मिलैए एनर्जिओ मिलैए धूप कनी लागि गेल कनी सूर्यके दर्शन भए गेल तऽ बहुत नीक हमरासभके महसूस भेल बहुत नीक लगैए बुझलियै इएहसभ छै धूपके जतेक अथी रहै छै ओतेक बढ़िआँ लगैए बुझलियै की नहि हमसभ बहुत नीक एकदम छायल रहैए पूरा हरा भरा पूरा पूरा मौसम एकदम एकदम कंप्लीट रहैए बहुत नीक रहैए बुझलियै की नहि